अॼु जे ज़माने में असां भेदभाव न कंदा आ्यूंहि छोकिरा छोकिरी न ॾिसंदा आहियूं त खेल खेल कूद में बि छोकिरियूं वधीक अॻियां आहिनि त खेलनि में जीअं क्रिकेट में बि महिलाउनि जो वधीक आहे त क्रिकेट में बैडमिंटन में ऐं हर हिकु खेल में असांजे देश में महिलाऊं खेले रहियूं आहिनि त महिलाउनि जो बि वधीक रोल आहे त उहे बि पंहिंजे खेल खेले रहियूं आहिनि जीअं त इंडिया क्रिकेट टीम इंडिया वूमेन क्रिकेट टीम बि आहे ऐं बैडमिंटन बि कुॾंदी आहे जीअं त असांजी गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी मलिक कुस्ती कुॾंदी आहे उहो हिकु कुस्ती कुस्ती कयलु महिला आहे उहो कुस्ती कुॾंदी रहंदी आहे ऐं हुन ओलंपिक में असां भारत लाइ कुस्ती में मैडल बि खटियो आहे हीअं ई असांजी क्रिकेट टीम में क्रिकेट में बि महिलाऊं कुॾंदियूं आहिनि उहे उहे बि असांजे क्रिकेट में वल्ड कप खटी रहियूं आहिनि महिलाउनि जो वधीक रोल आहे क्रिकेट में ऐं फुटबॉल में ऐं हर खेल में महिला अॻियां आहिनि ईअं असांजे भारत देश में कोई भेदभाव नथो थिए त महिला आहे त नथी खेले सघे हीअं कुझु न आहे असांजी महिलाऊं बि वधीक अॻियां आहिनि